मां ऐं मुंहिंजी फैमिली हिकु हिल स्टेशन ते विया हुयासीं उथे असांखे जामु मज़ो आयो असांजे सोच खां वधीक असांजो हो जेको ट्रेवेल हुयो उहो असांजो जाम वधीक ई खिचजी वियो असांजो हिकु ॾींहुं हुयो पर असांखे हुते वञण खां पोइ ख़बर पई की भई हुते वधीक पिकनिक स्पॉटस आहिनि जॻहि आहिनि त असां उन हुते वियासीं त सोचियोसीं असां सभु ॾिसूं हिते हेॾो परे आया आहियूं त सभु घुमूं अॻो पोइ छाकाणि त वरी असांजो हुते वञणु थिए न थिए त हुते असांखे हिकु गाइड मिलो जेको हुन असांखे ॿुधायईं की हिते जामु सुठियूं सुठियूं जॻहियूं अथव हीअ हीअ स्पॉटस अथव तव्हां हुते की वञो ऐं डि॒सो जेतिरो तव्हां हिन जॻहि लाइ आया आहियो हुन खां ॾह ॻुना सुठियूं जॻहियूं हिते बि॒यो बि अथव त असांजी फैमिली खे असांखे उहो प्रोग्राम जेको आहे हिकु ॾींहं जे बदलां तव्हां टिनि ॾींहं में कंवर्ट थी वियो छाकाणि त हुते वाकई में जामु सुठियूं सुठियूं जॻहि हुयूं असांखे उन गाइड ॿुधायईं त असां खे बि रहियो न वियो त असां बि सोचियोसीं की भई आया आहियूं त हिकु ॾींहं जी बदले टे ॾींहं बि वञणु सभु त डि॒सी था वञो त ॿिए दफ़े हिन पासे अचण ते न थिए त असांजो उहो टुवर जेको फैमिली सां गॾु वयो हुयोसीं असां असांखे हुन में जाम मज़ो आयो हिकु ॾींहुं जंहिं जॻहि ते टे ॾींहं असांजा कीअं ऐं गुज़रिया असांखे ख़बर ई न पई ऐं सभिनि फैमिली खे जामु मज़ो आयो उहो असां ज़िंदगी में कॾहिं न विसरी सघन्दासीं की असां विया हुयासीं हिकु ॾींहं जे लाइ लेकिन टे ॾींहं असां घुमी आयासीं ऐं जामु मज़ो करे आयासीं